پرندوں کو دیکھنا ایک خاص تجربہ ہوتا ہے جو انسان کو فطرت کے قریب لے آتا ہے اور اسی قدرتی ماحول کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے دنیا بھر میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پرندوں کو دیکھنا ایک خوبصورت اور منفرد تجربہ بن جاتا ہے ان مقامات میں سے کچھ قدرتی جھیلوں جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں واقع ہوتے ہیں جو پرندوں کے لیے مثالی مسکن گاہ بن جاتے ہیں ہمالیہ کے علاقے پرندوں کو دیکھنے کے لیے ایک مشہور مقام ہے یہاں کی بلند و بالا پہاڑیاں اور نیلے آسمان پر مختلف اقسام کے پرندے نظر آتے ہیں جیسا کہ ہمالیہ ایگل بلبل رنگ برنگے فاختے اس علاقے کا خاص بات ہے یہاں پرندے قدرتی ماحول میں آزادانہ طور پر پرواز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ قدرتی خوبصورتی کا امتزاج ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے